हां जी हां जी हां जी मानसर दा बोला ने ते केह् साढ़े घैंटे दा ते अद्धे घैंटे घैंटे दा स्हाब होंदा ऐ घैंटे दा लैन्ने होन्ने चार सौ रपेआ अद्धे घैंटे दा दो सौ रपेआ नेईं भी बंदे दा अच्छा हां खान पीन दा बी रेस्टोरेंट बगैरा हैन हां मकान रातीं रौह्ना होऐ ते अपने रेस्टोरेंट रिजार्ट बी हैन बड्डे बड्डे इत्थें कमरें दा रेट चार पंज सौ कोला कमरा स्टार्ट होई जंदा ते खाने पीने गी बी अच्छे होटल बगैरा न किन्ने बंदे आवै दे थुआढ़े कन्नै हां कोई गल्ल निं बिलकुल अरेंज़ होई जाह्ग कोई गल्ल निं तुस बोटिंग करी सकदे घूमी सकदे मानसर दा राउंड लाई सकदे हां हां दपैह्रीं आई जाओ कोई गल्ल नेईं ठीक ऐ जी